جہاں تک جموں کشمیر میں سیاحتی مقام کے حوالے سے بات کرنی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جموں کشمیر کو جنت ارضی کہا جاتا ہے جنت بے نظیر ہے یہاں پہ ہر جگہ جگہ آپ کو یہاں پہ نہانے کے لیے دھوپ کھانے کے لیے یا مطلب اور بھی سیر و تفریح کے لیے ہر جگہ پہ آپ کو وہ بہت سی خوبصورت مناظر ملیں گے میں بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو کوئی سیاحتی مقام جیسے ڈل لیک ہو گیا یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں وقتی طور پر ہم دیکھیں یہاں پہ ڈل میں تو بہت سے گند گندگی وغیرہ ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس یہاں پہ جو ہے بڑا دلکش منظر ہے یہاں پہ یہاں پہ سیاحتی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور یہاں پہ اشنان وغیرہ بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں کشمیر میں ہر جگہ پہ گھومنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں سونا مرگ وہاں پہ بھی جو دریا وہاں پہ بھی بہت سے سیاح لوگ جاتے ہیں ٹریکنگ کرتے ہیں وہاں پہ تقریباً تین تین چار چار دن یا ایک ہفتہ لگ بھگ دو ہفتے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کھانا بناتے ہیں عیش و آرام سکون کے ساتھ وہاں پہ رہتے ہیں لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہاڑوں پہ جا کر سکون میسر ہوتا ہے

برفیلی برفیلی پہاڑیاں اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلگام جو ایک بہت اچھا مقام ہے سیر و تفریح کے لیے وہاں پہ ایک طرف تو لیدر ویلی لیدر ویلی ہے اور دوسری طرف بیتاب ویلی ہے یہاں پہ دونوں ہی اچھی جگہ پر اہم جو بھی سیر و تفیریح کرنے والا آتا ہے وہ وہاں پہ ٹینٹ وہاں پہ تین چار ہفتے رہتے ہیں کھانا بنانا وغیرہ کرتے ہیں اور اچھے سے رہتے ہیں اور نہاتے ہیں اور الگ الگ وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں جو سیر و تفریح کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دودھ پتھری جو ہے وہاں پہ بھی اس کا بھی کیا کہنا وہاں پہ بھی بہت اچھا وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے پہاڑ ہیں جنگلات ہیں وہاں کی جو پاسچر ہے ڈروک ہے وہاں کے لوگ وہاں کی روٹی وہاں کا کھانا وہاں کی نمکین چائے اس کا کیا کہنا کافی لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے دور دور سے کیرل سے کرناٹک سے پوری دنیا سے وہاں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ جو دریا ہے اس کا کیا کہنا اور اس کا وہ جو دریا ہے وہ رواں اس کی روانگی اس کا وہاں پہ چشموں کا پانی کیا کہنا لاجواب بے مثال ہے اس کے علاوہ بہت سے یہاں پہ لیکس ہیں یہاں جموں کشمیر میں گھومنے کے لیے جہاں پہ بھی مختصر مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر پورا کا پورا ہی جو ہے جنت سے کم نہیں ہے شکریہ